एह्दे बिच्च असेंगी पुच्छेआ गेदा कि मतलब केह्ड़े केह्ड़े बिजनस न जेह्ड़े मतलब कि साढ़े ग्रांऽ च चला दे न ते साढ़े ग्रांऽ च बिजनस चला दे न जियां हून मतलब कि हार्डवेयर दा कम्म होई गेआ सरिया सीमेंट होई गेआ पेंट दा कम्म होई गेआ होर कपड़े दे होई गे बूट दी हट्टी होई गेई ते होर करेयाने दी हट्टी होई गेई ते इं'दा मतलब बड़ा कम्म ऐ ते इ'यै बिजनस न जेह्ड़े मतलब साढ़ै ग्रांऽ चला दे न ते इं'दा कम्म बी बड़ा ऐ ग्रांऽ च ते सरिया सीमेंट दा बहुत कम्म ऐ लोक मकान बनांदे रौंह्दे ते तां कर के मतलब कि सीमेंट बी बड़ा लगदा सरिया होई गेआ पेंट बगैरा होई गेआ सफेदी करांदे रौंह्दे लोक ते होर बाकी कपड़े होई गे ते बूट दी हट्टी होई ते ओह्दा बी बड़ा कम्म ऐ करेयाना बगैरा होई गेआ लोकें राशन बी लेना होंदा तेल बगेरा बी होई गेआ करेयाना दा बी कम्म ऐ